جب میرے پاس وقت کی کمی ہو یا وقت ہے لیکن کھانا پکانے کی اشیا اور اس کے اجزا کی کمی ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے سب سے آسان ہوتا ہے کہ ہم کھچڑی بنالیں دال چاول بنالیں یا تہری بنالیں یا اسی سے ملتی جلتی کوئی ایسی ڈش ایسا پکوان تیار کر لیں جس میں اجزا کی کم اجزا پر مشتمل ہو اور وقت کی بھی بچت ہوجائے